ہیلو کیا یہ عقیل ہے یہ جنید ہے تمہارا وکیل امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ قانونی مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں آج میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں اب مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ اس طرح کے مسائل سے نمٹ رہے ہیں عقیل سب سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور کرایہ دار آپ کے حقوق میں اور آپ کے مالک مکان کے کچھ ذمے داریاں ہیں کیا آپ مجھے دیکھ بھال کے خصوصی مسائل کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں جس سے مجھے صورت حال کو بہتر طور پر سمجھنے اور آپ کو درست مشورہ دینے میں مدد ملے گی میں دیکھ رہا ہوں عقیل یہ بد قسمتی کی بات ہے کہ آپ ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس طرح کے حالات میں زمیندار عام طور پر رہنے کے قابل رہنے کے حالات فراہم کرنے کے پابند ہوتے ہیں ضروری مرمت کو نظر انداز کرنا بطور کرایہ دار آپ کے حقوق کی خلاف ورزی کر سکتا ہے میں تجویز یہ ہوگی کہ اگر ممکن ہو تو تصاویر سمیت تمام مسائل کو دستاویز کریں اور اپنی شکایت کا ریکارڈ رکھیں آپ کے پاس کرائے کو روکنا ایک پیچیدہ مرحلہ ہے اور اس کے قانونی نتائج ہو سکتے ہیں میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ کے مالک مکان کو ایک تحریری نوٹس بھیجیں مسائل کا خاکہ پیش کریں اور مناسب وقت کے اندر فوری مرمت کی درخواست کریں اس دائرہ اختیار میں مسائل حل ہونے تک آپ ایک تھرو اکاؤنٹ میں کرایہ ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تاہم کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے مقامی قوانین کا مشورہ کرنا ضروری ہے آپ کا استقبال ہے عقیل میں اس عمل میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں اگر آپ کا مالک مکان اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے تو ہم آپ کے حقوق کو برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے قانونی اختیارات تلاش کر سکتے ہیں بس مجھے کسی بھی پیش رفت کے بارے میں آپ اپڈیٹ کرتے رہیں اور ہم مل کر ایک حل کے لیے کام کریں گے کوئی مسئلہ نہیں عقیل اگر آپ کے مزید سوالات ہوں تو رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں خیال رکھیں اور رابطے میں رہیں